हम्मे बाहरसे आबै छियै बुझलियै ने तऽ हम दिल्लीसे हम आबि रहल छियै लेकिन मधेपुरा जिला हम अयबै ओ तेना हम गाड़ीके व्यवस्था हेतै ने हमरा लिये किए तऽ हम रातिके टाइममे हम आयल छियै तऽ हमरा तऽ डर लागतै रातिके टाइममे अयलाके गाड़ीके व्यवस्था हमरा कि ने होइ जाना चाही